مچھلی پکڑنے میں بہت ساری پریشانی بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہے ابھی سیلاب کا وقت ہے تو مچھوارا پورا پورا دن وہیں پڑا رہتا ہے اور وہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا جوکھم کا بھی کام ہے جب زیادہ پانی ہو گیا تو وہ کشتی استی ڈوبنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو یہ ہے کہ مچھلی پکڑنا بھی ہے اور اس کا جو پیسہ ہم لوگ تو نہیں پکڑتے ہیں مچھلی اچھلی اور پکڑتے تھے پہلے اب نہیں جاتے ہیں اور بہت سارے جو مچھوارا ہے وہ جاننے والا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مچھلی پکڑنے میں تو کٹھنی کٹھنائی بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہے پکڑنا ہے ان لوگوں کا پیشہ ہے وہ پکڑتے ہیں مچھلی کو پھر بازار میں بیچنے جاتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بارش کے ٹائم میں جو مچھلی ہے تھوڑا اچھا سے پکڑا جاتا ہے وہ ندی کے کنارے آتا ہے اور مارتے ہیں وہ لوگ اور جو ہے مچھوارا خاص کر کے جو ابھی جو سیلاب کا وقت ہے اس میں جو ہے وہ ندی کے بیچ میں نہیں جاتے ہیں وہ سائڈ سائڈ میں ہی مارتے ہیں اور جال وغیرہ سے کشتی اور کے سہارا سے وہ مچھلی مارتے رہتے ہیں یہی سب اس کا یہ ہے اور جو ہے یہ سب اس کا طریقہ ہے مارنے کا یہ سب چیز سے مچھلی مارتے ہیں اور وہ جال پھینکتے بھی ہیں اس سے بھی مچھلی مرتا ہے اور جال جو کھینچتے بھی ہیں اس سے بھی مچھلی مرتا ہے یہ سب اس کا ودھی کا مچھلی مارنے کا طریقہ ہے مچھوارا اس ٹائم میں مچھلی مارتے ہیں مچھلی مارتے ہیں اور وہ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں دور سے وہ مچھلی مارتے ہو جوکھم کا بھی کام ہے بہت جوکھم ہوتا ہے اس میں بھی وہ لوگ تیرتے بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں مچھلی ڈوب کر کے بھی پکڑتے ہیں اسے اسی طریقہ سے اور کئی کئی جو پانی میں کھڑے ہو کر کے ہی پکڑتے ہیں مچھلی اس طرح سے مارا جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کپچھا کپچھا وغیرہ سے بھی گوپتی سے بھی مچھلی وہ سب سے بھی مارتے ہیں رات میں وہ روشنی کے سہارے سے بھی مچھلی مارتے ہیں اور پانی وونی میں ہیل کر کے وہ مچھلی رات میں جو سویا ہوا رہتا ہے اس کو وہ مارتے ہیں اسے اپکرن ہے مچھلی مارنے کا اور جو ہے